गुड मॉर्निंग जी बोलिए जी जी जी हाँ जी तो आपका जो बच्चा है हाँ वो रोज़ डेली उसका रूटीन जो है डेली और उसका अटेंडेंस जो है बहुत अच्छा है है न तो बस है न उसका होमवर्क बीच बीच में उसका कम्प्लीट नहीं होने के कारण उसका फ़स्ट यूनिट टेस्ट में हमने देखा कि उसने कवरअप जितना उसका है पोटेंशियल उसमें उसने न बहुत ही कम लेकर आया ऐसा होना नहीं चाहिए डेली में जो बच्चे डेली रेगुलर आने वाले बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई का भी ध्यान रखना है है ना तो इसी विषय पर हमने मीटिंग रखा था कि आप लोग को भी नॉलेज में होना चाहिए कि बच्चे डेली आ ताे रए हैं बट अगर घर पर होमवर्क अगर डेली नहीं कर रहे हैं तो उसको लर्निंग इस्किल जो है वो उसका डेवलप नहीं हो पाएगा है न लर्न वह पढ़ाई नहीं कर रहा है मतलब ठीक है और रीडिंग इस्किल भी उसको तभी बढ़ेगी जब घर पर भी वो प्रेक्टिस करेगा यहाँ हमने एक लेसन हर एक सब्जेक्ट का हमारे यहाँ पर डेली एक एक लेसन की रीडिंग होती है एक हम हर एक सब्जेक्ट चाहे हिन्दी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो है न और सोशल इस्टडीज़ हैं तो बच्चा रीड कर रहा है और रीडिंग के साथ साथ उसको लर्न भी होना चाहिए तो जब वो घर पर भी पढ़ेगा तब उसको उसका जो अंदर से जो ये शक्ति है कि मुझे पढ़ना है मुझे लर्न करना है मुझे याद हो जाएगा तो घर पर एक बार पढ़ेगा तो उसको देखने की जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी है है न तो थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान रखिए है न बाकी तो हाँ बाकी तो बाकी तो सब कुछ उसका हमने देखा

हाँ तो जी जी

जी जी जी जी जी हाँ उनको हाँ फ़स्ट मीटिंग हाँ फ़स्ट मीटिंग हमने इसलिए बुलाई थी कि आपको कम से कम यह इतना पता होना चाहिए कि बच्चे में अभी और कितना हमको मेहनत करना है बच्चे के साथ क्योंकि बच्चा तभी मेहनत करेगा जब बच्चे के साथ उनके साथ थोड़ा सा उनको सपोर्ट करने के लिए पेरेंट्स मिलेंगे ठीक है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट जो मैं इसकी एक्स्पेक्टेशन करूँगी कि मैं नेक्स्ट जो मीटिंग रखेंगे ना तो उसमें उसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा और आप भी उस पर गर्व महसूस करो ठीक है ठीक है थैंक यू मैम हमें भी अच्छा लगा कि आपने इस चीज़ को देखा ध्यान दिया और बच्चे में ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है वो कर सकता है ठीक है जी आप थोड़ा सा उसके साथ रहिए और हम भी उसके साथ पूरे से है है न ठीक है थैंक यू मैम ओके